ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں کئی ایسے مشہور جگہ ہیں جہاں پہ کئی سارے مذہب کے لوگ اپنے اپنے جگہ پر جاتے ہیں اپنے اپنے مشہور جگہ پر جاتے ہیں جیسے اگر ہندوستان میں مسلم کی بات کی جائے تو وہ ہندوستان کے مشہور دلی نیو دلی جہاں پر جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے اور اجمیر شریف درگاہ کے نام سے مشہور ہے جو راجستھان میں ہے حاجی علی درگاہ ممبئی میں ہے اور اگر ہندو مذہب کی بات کی جائے تو یہ کاشی وشناتھ مندر ورانسی جاتے ہیں تیرتھ ناتھ تیرتھ ناتھ چار دھام جاتے ہیں اگر آپ سکھ مذہب کی بات کرتے ہیں تو یہ گولڈن ٹیمپل جو چنئی میں ہے امرتسر میں ہے یہاں کا یہاں کا دورہ کرتے ہیں اور یہاں پہ کئی طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے ہندوستان کے کئی گوشوں میں جاتے ہیں اور کئی ثقافت کے لوگ رہتے ہیں جو ہندوستان کے مشہور جگہ میں مشہور اپنے اپنے جس میں اپنی عبادت کرتے ہیں جیسے جامع مسجد دلی ہو گیا اور سکھ مذہب کے گولڈن ٹیمپل ہو گیا اور کئی طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے ہندوستان کے مشہور قومی ہیں مشہور مذہب ہیں اور مشہور مذہبی مقام ہے جہاں پر وہ اپنا دورہ کرتے ہیں اپنے تہوار کے لحاظ سے اپنے تہوار کے اعتبار سے کئی کئی مشہور جگہ ہیں جس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے ہندوستان کے لوگ اپنے مذہب کو لے کر اپنے سوسائٹی کو لے کر بہت ہی اہم مانتے ہیں اس مقام کو